ہندوستان کا جو پہلا فیشن تھا وہ کافی اچھا تھا کافی تہذیب والا تھا لوگ پہلے فل کپڑے پہنتے تھے کافی اچھے طریقے سے رہتے تھے لیکن آج کل کا جو پہناوا ہے وہ کافی زیادہ مطلب بےحیائی والا فیشن آ گیا ہے آج کل لوگ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے ایسے ہی گھومتے ہیں ان کو بالکل شرم نہیں آتی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہوئے آج کل مطلب بالکل ہی حیا ختم ہو چکی ہے اور لوگ جو پہلے کپڑے پہنتے تھے وہ بالکل فل کپڑے پہنتے تھے ان میں اتنے اچھا لگتا تھا وہ کپڑا پہناوا اور اور جو لوگ جو جو آپ کو پہن مغربی ہندوستان میں سے آیا ہے لوگ مغربی ہندوستان میں ہی لوگ زیادہ تر ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں ابھی بھی اور پہلے سے بھی لیکن ہمارے ہندوستان میں لوگ پہلے جو پہنتے تھے وہ کافی ڈھکا ڈھکا کپڑا پہنتے تھے لیکن یہ مغربی ہندوستان کی طرف سے ہمارے ہندوستان میں یہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں والا پہناوا آیا ہے جو کہ کافی بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے لوگ اسے ٹریڈیشنل بتاتے ہیں اچھا بتاتے ہیں لیکن ہماری نظروں میں یہ فیشن بالکل اچھا نہیں ہے اور اور ایک جو میں اپنے کپڑے لے کر آتی ہوں وہ سیلم پور سے لے کر آتی ہوں جو اگر شادی میں مجھے کہیں پہ پہن کے جانا پڑتا ہے یا پھر جو بھی کپڑے لے کر آتی ہوں میں اپنے سیلم پور سے لے کر آتی ہوں لہنگے وغیرہ سوٹ شلوار یا فراک جو بھی اور میں جب اپنے گھر میں کپڑے پہنتی ہوں وہ زیادہ تر فراک اور سوٹ شلوار پہننا پسند کرتی ہوں اور آج ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں ابھی بھی لوگ بس چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں آج بھی آج بھی لوگ ڈھکے ڈھکے کپڑے پہننا اور پوری تہذیب سے رہنا پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر وہی فیشن اچھا لگتا ہے